हैलो स्विगी मुंहिंजो नालो सोमिया पुरुसवानी आहे मां कल्ह तव्हां खां ॿ पालक पनीर हिकु जीरा फ्राइज़ ॿ दाल फ्राई ऐं छह फुल्का घुराया हुआ जंहिंजी पेमेंट मां ऑनलाइन कई पर मूं वटि मैसेज न आयो आहे महिरबानी करे तव्हां पंहिंजी वैब वैबसाइट या ऐप मां चैक करे ॿुधायो त पेमेंट तव्हां खे पहुची वई आहे कि न